جی جی ہاں میں سن سائن ڈرائی کلنیر سے بات کر رہی ہوں میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں

میں آپ سے معافی چاہتی ہوں آپ کو ہماری طرف سے پریشانی ہوئی میں پھر بھی اپ میں پھر بھی اپنے رجسٹر میں دیکھ کر بتاتی ہوں کہ آپ کے کیا کیا کپڑے تھے جی آئندہ جی آئندہ سے آپ کو کوئی جی آئندہ سے آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا جی اس میں اس نے مجھے لا کر دے دیے تھے جی ہاں ہماری ایک ایک نئی برانچ کھلی ہے جامع مسجد پر آپ یہاں بھی تشریف لائیں جی ٹھیک ہے اوکے اوکے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ہمارے یہاں کپڑے بھی دھلتے ہیں جی ٹھیک ہے ہیلو

جی بولو جی جی

میں پھر بھی اپنے رجسٹر میں دیکھ کر بتاتی ہوں کہ آپ کے کیا کیا کپڑے تھے اور آئندہ سے آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے